آداب کیا آپ ڈلیوری بوائے ہو کیا ہوا آپ ابھی تک نہیں آئے آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے جتنا جلدی ہو سکے آپ جلدی آڈر لے کر آ جائیں میرے گھر مہمان بھی آ چکے ہیں پہلے بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ آپ نے دس منٹ میں آؤں گا لیکن اب تھرٹی منٹس ہو رہے آپ ابھی تک نہیں آئے نہیں مجھے حیلے بہانے نہیں چاہیے پہلے بھی میں نے آپ کے با آپ پر بھروسہ کیا تھا آپ بتائیں کتنا وقت درکار ہے آپ کو پہنچنے میں ٹھیک ہے پانچ منٹ میں آپ کا انتظار کرتی ہوں اگر فائو منٹس میں اگر آپ یہاں پر آڈر لے کر نہیں آؤ گے تو میں آپ کا آڈر منسوخ کر دوں گی اور آپ کی شکایت بھی درج کر دوں گی شکریہ